हाँ हमारे स्कूल में पहले शौचालय बहुत ख़राब और बिखरा हुआ था पर वह अब उसकी मरम्मत करवा के वह नया बनवा दिया गया है पहले पीने का पानी बहुत बहुत एक गंदी टंकी में रहता था पर उसकी सफाई कर दी करने के बाद अब पानी साफ और सही आने लगा है किताबें किताबों को एक टूटे फूटे कमरे में रखा जाता था परंतु अब नए पुस्तकालय बनने के बाद किताबों को नए पुस्तकालय में रख कर रख देते हैं और नए किताब भी आने हमारे स्कूल में लगी हैं डेस्क हमारे स्कूल में डेक्स बहुत पहले बहुत ख़राब था पर उसकी मरम्मत करवा कर वह अब बहुत अच्छा और बहुत सुंदर दिखता है और बेंच पहेले हमारे इस्कूल में बेंच बहोत टूटी फूटी थी पर वह पर वह अब नई लाकर वह फिर से नई लाकर रख दी गई फिर वह अब नई हो गई और भोजन हमारे स्कूल में पहले भोजन बहुत खराब बनता था उससे उनसे उस भोजन से बच्चे बहुत परेशान से और बीमार होने लगे थे पर अब उस भोजन में वो वेह भोजन बहुत्गअच्छा बनने बनने लगा और वेह और उनको बच्चे बहुत अच्छी तरीका से खाने लगे और उनका अव अब बच्चों का स्वास्थय भी बढ़िया होने लगा ताकि बच्चे जादा खाना खाएँ इसलिए भोजन को अच्छे बनवान बनवाने लगे और हमारे स्कूल में भोजन की अब ऐसी व्यवस्था है कि पहेले भोजन की वेवस्था बहुत ख़राब थी रसोईघर नहीं थी परंतु अब नई रसोईघर बन गई है और फिर उस रसोईघर में अब रोटी करना शुरू कर दिया गया तो हमारे भोज स्कूल में अब सभी काम सब अच्छी तरह से हो रहे हैं अब हमारे स्कूल में कोई कमी नहीं है और हमारे स्कूल में भोजन बढ़िया तरीका से बन रहा है